हमरासनी र इतिहासके बारेमे बहुत जानकारी छै बहुत किछु पढ़लियै इतिहासमे जे हमरासनी बहुत वर्षो पहिले हो चुकलो रहै लेकिन इतिहास हमरा नहि जानय लेल मिललै बहुत किछु जानय लेल मिललै की की होलय केना केना होलय बहुत सारा अइसनो घटना होलय जे जानलियै हमरासनी केना ओकरा करलो गेलै बहुत सारा विद्रोह होलय जेकरा बारेमे जानैत छियै हमरासनी इतिहाससँ केना केना हमरासभके महापुरुष जे छलै ओ लड़लै आओर केना केना आजादी दिलेलकै ई चीजके बारेमे हमरासनी इतिहाससँ जानैत छियै जे महात्मा गाँधी ने आजादी दिलेलकै आओर बहुत सारा नेता ने आजादी दिलेलकै जकरा हमरासनी स्वतन्त्रता दिवस मनाबैत छियै आओर आओर हमरासनी संविधान बनेलो गेलै ओसभ सभ हमरासनी इतिहाससँ जानैत छियै इतिहाससँ हमरासनी बहुत सारा जानकारी मिलैत छै आओर इतिहाससँ ही हमरासनी बहुत सारा सीख भी मिलैत छै कि की होलय केना महापुरुषसनी अपना जानपर खेलि कऽ जान गँवाए कऽ हमरासनी आजादी दिलेलकै ओ सनी महापुरुषकेँ हमरासनी आज याद करैत छियै पन्द्रह अगस्त छब्बीस जनवरीमे ओ सनी र पुण्यतिथि दिना याद करैत छियै किसतरह अपना जानपर शहीद हो कऽ जान कुर्बान करि कऽ हमरासनी कऽ आजादी दिलेलकै आओर आज हमरासनी आजाद छियै सही तरीकासँ छियै अपन देशमे छियै